سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی اگر بات کریں تو فوٹوگرافی ود ایلک فوٹوگرافی کر کے ایک چینل ہے دانش صدیقی کا ایک چینل ہے اور بیشتر کافی چینلس ہیں فوٹوگرافی سے رلیٹڈ جو جنہیں میں فالو کرتی ہوں اور جن سے مجھے کافی اچھے وہ تجربات ملتے ہیں کہ آپ کو کس ماحول میں کس طرح سے آپ کس اینگل کے ساتھ فوٹو لے سکتے ہیں کیسے ایک خراب سی عمارت یہ بڑا زبردست فوٹو بنانے کا اسکلس اپنے اندر رکھتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس ماحول میں کس طرح کی فوٹوز لی جا سکتی ہیں کس اینگل سے فوٹو لی جا سکتی ہیں کس اینگل سے کون سی چیز اچھی لگ سکتی ہے اور کیا اینگل ہمیں نہیں یوز کرنا ہے جس سے اچھے سے اچھی چیزیں برباد ہو سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کی میں پیروی کرتی ہوں ان چینلس کے ذریعے سے کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے